موجودہ حکومت نے دلّی میں تعلیم اور ایجوکیشن کے میدان میں کافی زبردست کام کیا ہے انہیں کاموں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دلّی میں خواندگی کی شرح بہت بہتر ہے ایک رپورٹ کے مطابق کیرلا کے بعد دلّی نے خواندگی کی شرح میں دوسرا مقام حاصل کیا ہے تحقیق کے مطابق دلّی میں خواندگی کی شرح اٹھاسی فیصد ہے اس طرح ہندوستان میں دلّی خواندگی کی شرح میں دوسرے مقام پر قائم ہوگئی ہے